जी हाँ ऐसे ही कई स्थानीय सरकार की पहल और नीतियाँ हैं जिनका जोधपुर ज़िले पर महत्वपूर्ण पड़ा है प्रभाव पड़ा है इन में मुख्यतः राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी मिशन

समग्र विकास और वृद्धि को भी प्रभावित किया है क्योंकि यहाँ के सरकारी पहल नीतियाँ विकास पर प्रभाव नहीं डालती हैं इस वजह से यहाँ के लोग अपनी नीतियों के बारे में कम जानकारी रखते हैं हम ज़िले के सरकारी कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और यहाँ पर सरकारी कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवा में मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये सम्मिलित हैं जिनका वर्तमान में प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से है